औ मेदाम मेदाम औ नोंगौ मेदाम औ

औ औ औ मेदाम औ औ औ टिउसन बो दंमोन मेदाम टिउसना

ओइ औ उफाय गैया औ

ओरैनो दिनै लाया बाथ' जानाय नङा ना मेदाम ए लिस जाखाबाय औ ए औ सानबेसे जागोन ओरैनो मेदाम औ फिफथिन थारिग नालाय औ फनद्र आगस्त नालाय औ सप्ता खनसे इखजामाबो बावला मेम इखजामाबो औ क्लासाव मा बायदि फरायखो न'आव थ' गेम गेलेबाय थायो न'आवबो जारलासो औ औ गासिबो जारला ओरैनो हसटेलाव सिद मोनगोन ना दोनहैबा मेदाम औ हसटेलाव दोनाबानो जानाय नंला मेदाम मा जाबाव नांगौ फरायनाय आनो जाया ना नङाबा लोगोफोर लेंलाङो बेराय हैयो गेम गेलेयो न'आव थाबाबो बिदिनो औ औ औ मानिला होनबाबो फरायनो थिनबाबो औ बिदिनो जारला टिउसनाबो होनबा बन्द खालाम थ'नांसिगोन टिउसनाबो औ औ मोजां होनबालाय फरायनाया क्लासाव मोजां मोनो बा मेम मोनहा ए औ औ औ दे टेंकिउ मेम औ दे औ